असांखे अहिड़ो नचण स्टेप सिखण जो प्रदर्शन करण जो अवसरु मिलियो आहे जेको असांजे कंफर्ट ज़ोन जे ॿाहिरि जे उहो बा मूंखे न वणंदो आहे छोकी अॼकल्ह या जेके गाना आहिनि ॾाढा बेकार हूंदा आहिनि उन हिसाब सां असां उहे डांस न करे सघंदा आहियूं उहा न नची पाईंदा आहिनि असांजो नचण अहिड़ो आहे की असां पंहिंजी संस्कृति ॾेखारींदा आहियूं असांजे सिंधी जो नचण बि हुन में वणंदो आहे ताकी मां हुन में सेखाईंदा बि आहियूं ॿारनि खे की असां पंहिंजी संस्कृति जो अपमानु न कयो इहो असांजो ॾाढो फेमस आहे के असां हिक ॿिए खे सही राह ॾेखारियूं और बढ़िया सां नचूं उनजो ग़लति इस्तेमाल न कयूं पंहिंजो संस्कृति जो मान रखी सघूं